नमस्ते उगाही हूँ मैं गेहूँ है चावल है धान है मेरे पास भाजी है मेरे पास आलू है गोभी है बैंगन है और कोहड़ा है

ठीक है ले लीजिएगा क्या रेट लेंगी आप जितना रेट आप तो मार्केट से आए हैं तो आप ही अपने म दाम बोलिए ना अभी मैं गाँव में हूँ तो मुझे क्या मालूम है मैं बस किसानी का हाल जानता हूँ ना ठीक है लेकिन है तीस रूपये किलो है तीस रुपये किलो में है

किलो के हिसाब से कुंटल के हिसाब से कितना हुआ उसको जोड़कर मुझे पैसा चाहिए

ठीक है क्योंकि जानते हैं कि अगर पैसा नहीं देंगे तो आगे कैसे किसानी हम करेंगे हाँ तो सब उसमें दवा डालते हैं ना

हाँ आलू है कितना चाहिए आलू ठीक है ले लीजिए सब में नहीं करेंगे क्योंकि मैं भी महंगा इतनी मेनहत से पैदा करती हूँ ना इसी लिए बस दो चार और छोड़ा लीजिए उसके बाद नहीं ठीक है

हाँ बैंगन भी है टमाटर भी है हाँ ताज़ी सब्ज़ी है हाँ तो ले लीजिए मेरे पास है ज़्यादा सब्ज़ी चाहिए ज़्यादा भी है

हाँ हाँ टमाटर